हॅलो हांव नादिया उलोयतां हांयें एपाचे सोन एक पिझ्झा ऑर्डर केल्लो बट म्हाका अशें म्होण मेसेज येयल्या की पिझ्झा ऑलरेडी डिलीवर जाला बट म्हाका तो अजून मेळ्ळ ना पिझ्झा सो आतां हांव कितें करूं मिनींग म्हाका मुगे पयशे रिफंड मेयटोलो कांय नीव पिझ्झा हा ओके ओेके थँक्यू